जय झूलेलाल साईं ॿुधायो जी ॿुधायो ज़रूरु तारीखूं ॿुधाए सघंदा आहियो ऐं मूंखे समय ॿुधाए सघंदा आहियो सुबुह जो कि न शाम जी शादी आहे ठीकु आहे त क़रीबनि असां राति जो इहा तयारी शुरू करे छड स असांखे तयारी राति जी शुरू करे छॾिणी पवंदी जीअं तव्हां ॿुधायो था कि तव्हांखे पीकॉक थीम खपे त उनजा गुल इकट्ठा करण में बि थोरो सो समय लॻी वेंदो आहे तव्हां मूंखे हिकु पंहिंजो बजट ॿुधाए छॾियो तव्हां कॉट्रेक्ट घणे ताईं चाहियो था त उन अनुसार मां तव्हांखे ॿुधाए सघंदी आहियां अॻियां जी सारी डीटेल्स हिकु दफ़ो वरी ॿुधाइजो तमामु सुठो कमु थी वेंदो एतिरे अमाउंट में तव्हां मूंखे तारीखूं व्हॉट्सएप करे छॾियो मां तव्हांखे उते सारा फोटोस आऊं सारी अधिकतर जानकारी जेकी बि तव्हां खपे उते कॉटेक्ट कयो मां तव्हांखे सॼी जानकारी ॿुधाए थी छॾियां उनजे अलावा ॿियो बि कोई कमु हुजे त तव्हां चई सघंदा आहियो असां सॼो ईवेंट स्पांड कंदा आहियूं शाकाहारी प्योर वेज रोटी खाईंदव तव्हां त असां तव्हां खे थोरो समय ॾियो सॼो मेनू बि फारवर्ड करे छॾींदासीं स्पेशल सिंधी रोटी बि असां वटि ठवंदी आहे जे तव्हांखे खपे नाश्ते ते अलॻि सां कंहिंजा त अधिकतर महिमान ॿाहिरां हूंदा आहिनि जे तव्हां खे घुर्ज हुजे त नाश्ते ते जीअं सिंधियुनि जो स्पेशल आहे दाल पकवान उहो बि तव्हांखे मिली वेंदो रही ॻाल्हि टेस्ट जी त तव्हां जीअं ॿुधायो था कि ईवेंट तव्हां जो मंझंनि जो आहे इहो बरसाति जो मौसम आहे तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो इवेंट अंदरि अथव कि न ॿाहिरि अथव सॼी वेन्यूं लोकेशन बि मोकिले छॾिजो प्लीज़ ज़रूर साईं असां तव्हां जो नम्बर सेव था करे छॾियूं जेकी बि जानकारी हुजे असांजा जेका असिसटंट आहिनि उहे तव्हांसां इन जे बारे में वधीक ॻाल्हाईंदा सॼी तव्हां खे ॼाण उते ई ॾेई वेंदी तव्हांजी जेकी जेकी ज़रूरत वारी शयूं आहिनि तव्हां सारी शयूं उते मैसेज में मूंखे लिखी छॾियो जेको बि हूंदो असां तव्हां खे जल्द सां जल्दु उते जवाबु ॾियण जी कोशिशि कंदासीं जय झूलेलाल